ہاں ہمارے یہاں ضلع لکھنؤ میں بہت سارے خیراتی ادارے ہیں اور تنظیمیں ہیں جو ضلعے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں جیسے کہ آسرا اومین ہے اور آستھا سینٹر ہے اور اسی طریقے سے ایک ام الخیر فاؤنڈیشن ہے مؤمنات فاؤنڈیشن ہے ندوہ فاؤنڈیشن ہے اور بھی بہت ساری دیگر فاؤنڈیشن ہیں جو اس طرح کے خیراتی ادارے کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں تمام طرح کی پریشانی آتی ہے کچھ بھی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے لوگ اپنے طور سے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے بے گھر خاندانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھی ہے ہاں ہم نے دیکھی ہے ادھر ادھر لوگ لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں رہیں زیادہ جو ہے لڑیں جھگڑیں نہیں اس لیے آسانی سے جو ہے آپس ہی میں رہیں اور بے گھر خاندانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھی ہے